हलो हाँ हाँ वहाँ जौन मिस्त्री तो चल दिए हैं नहीं अब देखते हैं कब आते हैं इधर नहीं आते हैं बोले तो क्या आएँगे इधर बहुत देखते हैं मीरगंज तक तो आ गए बनेगा लेट सेट बनेगा दो चार रोज इसी महीना रोज के है बाद बोले कि इलेक्सन फेनल हुआ अब बनेगा सब कुछ का सब कुछ का व्यवस्था होगा सब कुछ तो चलबे करेगा न अब फेनल हुआ अब सब कुछ का कम रोजगार में सब लग जाएँगे

हाँ बनेगा अब तो बनबे करेगा सब जगह रोड तभी ठीक ठाक होगा और कुछ तो बनना चाहिए तो हाँ हाँ मनाइएगा तब न तो वहाँ फोन करेंगे आएँगे बोलिए तो आऍंगे बना देंगे सब काम तो चलदे हैं देखते हैं कितना दिन में बनेगा बनना तो चाहिए अच्छा रहता है तो जाने आने में भी अच्छा होता है दिक्कत नहीं होता है बारिश समय बहुत दिक्कत होता है नहीं तो कीचड़ का हो कीचड़ होने का बाद बहुत दिक्कत होता है न जल्दी ही अब कीजिएगा हाँ रोज जाते हैं हाँ सब तरह से दिमाग लगाकर जल्दी ही बनाइएगा जितना जल्दी हो सके जी दिमाग लगाइएगा जल्दी बन जल्दी करवाने के लिए बोलिएगा ऊपर से शिकायत कीजिएगा तब न

जल्दी बनाइएगा सब कुछ का ध्यान दीजिएगा जल्दी बनेगा तब न बारिश में तो और दिक्कत होगा रोड सब वहाँ कीचड़ सब हो जाता है गली गली अब बन गया रोड अब हर जगह सुरक्षित होना चाहिए हाँ पानी का नाली हर जगह तो बन गया है अब इधरे लग कब बनेगा मारखंड तक ताे आ गए नालियो सब बनाने में अच्छा रहता है बनने के बाद इधर उधर कीचड़ नहीं होता है बारिश का पानी होता है ठीक